हैलो हाँ

घूमने जाने के लिए पटना जाएँगे तो कितना किराया होगा बोलिए हो वह तो

कुछ काम करिए ना तो तीन हज़ार में यहाँ से जाएँगे कोनो दिन जाएँगे छुट्टी मिलेगा तो उसी दिन जला जाएँगे ठीक है आएगे फोन करेंगे कहने के लिए पाँच छः गोटा है लेडीसे हैं जेंसों हैं जी ठीक है जी बहुत हो गया कुछ काम कीजिए आरो बहुत होगा तो हज़ार पान सौ होगा उतना होगा वही में मिला जुला के चलिएगा नहीं नहीं पच्चीस सौ नहीं देंगे बहुत होगा तो पाँच सौ

हाँ बोलोए ना कम से कम एक हज़ार लीजिए ठीक है रखें